अह औ मा खबर अह अह दे बुं अह दे रायलायजागोन एम्फौ बिदैआथ' मोनगोन अह अह लांनो हागोन दे अह दामआथ' एसे जागोन जानायालाय बुरजायैनो थिनस' ग्राम ना थिनस' ग्रामबा माबा होनांगोन उम थिनस' थाखा होनांगोन नाय

अह बेयोना बेयो सप्तासेनि उनाव फिसा गोरलै जागोन आरोना नोङो बेखौ ओह लांनानै बोनना दोनहैदो बोन्ना दोननानै नोङो नायफा नायफा नायबाय था नङाबा बियो फिसाया ओंखारबा थैथाबलांगोन ना अह बिदि आरो हरफानोथ' दा ओह उनावहाय जागोन आरो इयो ना नोंसोरो एम्फौखौ फिनानै देखायग्रोनो हानांगोन बेनि उनाव उननि मोनसे मोनसे राहा फैबाय थागोन आरोना अह बेनि उनाव जोङो नोंसोरो बेखौ माबाग्रोनांगोन एम्फौखौ फिनानै देखायग्रोनांगोन आरो माबा नांगोन बे एम्फौखौ फिनो थाखाय नोंसोरो खारं बिफां गायनांगोन आरो इन्दि बिलाइ फोनांगोन बिनि उनाव नोंसोरो डकुमेन्ट माखा होनानै खोन्थालांबाय थानो हायोबा नोंसोरनो एम्फौ फिनो न' लुना होगोन बिदिनो आरो अह बिनि उनाव आरो नोंसोरनो बिदिनो लासैनो नोंसोरो ओह कम्पानि बायदि नोंसोर गिदिरनो माबालांनांगोन आरोना सालायलांनो हानांगोन नोंसोरो इन्दि बे खुन्दुंखौना ओह लुनो हानांगोन उनाव नोंसोरनो मिशिन हरगोन आरो दानायनि थाखाय थात हरगोन खुन्दुंखौ लुनो थाखाय मेशिन हरगोन बेजों नोंसोरो दानानै ओह फाननो हानांगोन थपि एबा गस्ला फालि जोमग्रा बिदि दानानै मोनसे नोंसोरो ओह मिथिंफोर बा दखान बाजाराव फाननो हानांगोन आरो आमफ्राय बिदिनो देखायनो हायोबाना आमफ्राय नोंसोरनो बे गिदिर गिदिर जेनेबा मानसिफ्राना बिसोरबो नोंसोरनो माबा होफैगोन आरो प्राइस बायदि होफैगोन आरो नोंसोरनो बेबायदि आरो औ आरो नोंसोरो लानानै औ देखायग्रोनांगोन दिहुननो हानांगोन औ ओह निजाबा जानाय नङा निजाबा हारसिंबा जानाय नङा नोंसोरो लोगो ग्रुप नांनांगोन ग्रुप नांनानैसो औ देखायनो हागोन औ औ दे औ एम औ औ औ फाननो हानांगोन औ फिथोबखौथ' देखायनाङा नोंसोरो एम्फौखौ लानानै ओह एम्फौखौ फान आमफ्राय नोंसोरो एकाउन्ट खुलिनांगोन एकाउन्ट खुलिनानै नोंसोरो लेन देन खालामनांगोन बेंकजों बिनिफ्राय फैसाखौ लांलाय लाबोलाय लेन देन खालाम बेफार बायदि जेनेबा दोनहैलाय लाबोलाय खालामनांगोन आरो ना होमबा बेंकआबो लेन देन जाबाय ना बेबायदि आरो अह औ जागोन दे औ औ बिदिनो जागोन दे औ दे होमबा लाखिथ' बाय